असांजी जेकी सिंधी ॿोली आहे मिठिड़ी ॿोली हुन खे असांखे अञा बि ज़िंदा रखिणो आहे हुन लाइ असां जामु सारी शयूं जेकियूं आहिनि उहो करे सघूं था ऐं उन लाइ असां असांजी जेकी ॿोली आहे हुन लाइ असां सिंधीअ में खेल सिंधीअ में गाना सिंधीअ में जेका गाइक कलाकार आहिनि हुननि सभिनि खे वधी मां वधीक में वधीक फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ऐं अहिड़ा जेतिरा बि आहिनि एप हुननि सभिनि में सोशल मीडिया सॼी सोशल मीडिया में असां हुननि खे प्रमोट करे सघूं था ऐं जेका बि ॿिया स्कूल आहिनि हुननि जे स्कूल में बि हिकु सिंधीअ जो पीरियड हुजणु खपे हिकु सिंधीअ जो जेको सबजैक्ट हुजणु खपे ऐं सभिनि ॿारनि खे सिंधी सिखणी खपे जेको असांजी सिंधी भाषा उहो सिखण में बि जामु सवली आहे ऐं जेको सिंधीअ में असांजो जेको ॿोली आहे उहा जामु सवली सिखण में आहे हुन में असां ॻाल्हाए जल्दी सघूं था असां हुन खे लिखणु बि सिखी सघूं था ऐं ॿियो जेको असांजो सिंधी समाज आहे उओ बि हुन खे वधीक में वधीक सिंधी ॿोलीअ खे प्रमोट करे इहो असां चाहियूं था